हाँ नमस्ते भाई जी बोलिए अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आप इस समय आप कहाँ पर हैं इस्टेसन पर क्या आपने कहीं मतलब उसको मतलब अच्छे से देखा है आपने आपने कंप्लेन की वहाँ पर जो पुलिस वगैरह हाँ तो ठीक है न ऐसा है न कि आप अगर उसको देखे हैं तो यहाँ पर आ जाइए यहाँ पर थाने पर आ जाइए बगल में थाना है

तो आप आप चिंता मत कीजिए आप चिंता मत कीजिएगा घबराइए मत आप आपको फोन हाँ तो फोन में ही था तो आप चिंता मत कीजिए उसको ढूँढने का पूरा प्रयास किया जाएगा हाँ तो हाँ तो आप थाने पर आ सकते हैं आप थाने पर आएँगे तो आपकी पूरी सहायता की जाएगी हाँ तो आप ऐसा कीजिए न कि आप बगल में ही थाना है ठीक है पुलिस इस्टेसन है तो बगल में आ जाइए वहाँ से ज़्यादा देर तक नहीं है हाँ तो आइए पहले जी भाई ऐसा है भाई कि हम पूरी हमारी जो फोर्स है पूरी कोशिश करेगी ठीक है आप घबराइए न हाँ तो आप हाँ जितना जल्दी यहाँ पर आ जाएँगे पुलिस इस्टेसन आपकी उतना जल्दी सहायता की जाएगी

उस उस जो उस चोर का क्या हूलिया आप जानते हैं साँवला था फोटो वगैरह फोटो वगैरह खींचे मतलब फोटो वगैरह मिला किसी से तो आप यहाँ पर आ कर इसका इस्केच बनवा सकते हैं ऐसा है न कि यहाँ पर सी सी टी वी पूरा लगा होता है इस्टेसन पर तो आप टेन्सन न लें हम उसको चेक करवा दे रहे हैं ठीक है हाँ पहले से उसको चेक करवा देंगे आप टेन्सन न लीजिए आप जितना जल्दी थाना पर आएँगे आपकी सहायता पूरी की जाएगी हाँ हाँ तो आप आने की कोशिश कीजिए अगर आपको पता नहीं है थाना किधर में है तो आप किसी से पूछ सकते हैं कोई बता देगा हाँ किसी से पूछ लीजिए अगल बगल हाँ तो आएँगे तभी तो कंप्लेन करेंगे थाना मोहम्दाबाद को आना है

जी जी जी काल को डेट करते हैं जल्दी आने की कोशिश कीजिए